नहि नहि अहाँकेँ गलतफहमी हो गेल हय डॉक्टर टाइम पर अबैत छै सुबेरे नओ बजे नओ बजे क्लिनिक खुलि जाइत छै अहाँके केेँ गलतफहमी दै देलक हँ बोलु ने बहुत सुविधा छै हमरा पास एम्बुलेन्स नहि छुट्टी तऽ नहि मारैत छै लेकिन क्लिनिक हमेशा खुलल रहैत छै डॉक्टर कहियौ छुट्टी मारलके तऽ बच्चा सभकेँ हम खुद देखि लै छियै समझलियै एहन कोइ बात नहि छै बच्चा सभकेँ खुद हम इन्जेक्शन लगेली दवाइ ओवाइ हम खुद हम कऽ देली अगर केओ डॉक्टर छुट्टी मारि दे हय तब नहि घबराहट होयते नहि अहाँ सुनु ने डॉक्टर टाइम पर अबैत छै ठीक हय अहाँकेँ पास टाइम नहि है तऽ एम्बुलेन्सके सुविधा छै वन वन जीरो टू वन वन जीरो टू पर काल करके एम्बुलेन्स मंगा सकली हऽ ठीक हइ इसमे कोइ बात नहि नै छै अहाँ हमरा बारेमे बहुत सुनले होयब ने ई चीज सहीमे छै ठीक है एम्बुलेन्स बहुत छै अहाँ फोन करब एम्बुलेन्सके भेज देब तुरन्त हम लोग पिकअप कऽ लेबै कथि कहलियै हँ नर्स नर्स ओर्स रखले छी तीन चारिगो नर्स छै अपना क्लिनिक पर नहि नहि छुट्टीमे नहि रहैत छै अहाँकेँ कोइ गलत इन्फॉर्मेशन दै देलक हँ सभ होइत छै हँ होइत छै बराबर हमरा हॉस्पिटलमे देखियौ हमरा हॉस्पिटलमे देखियौ बहुत सुविधा छै बच्चा होइत लेडीज होइ जवान होइ सभकेँ हम सुविधा दै छियै कोइ कोइ भी समस्या भेल तऽ ओकरा हम जल्दी देखलियै इमर्जेंसी तौर तरीका से जल्दी देखली नर्स चारिगो रखले छियै डॉक्टर भी पाँच छओगो छै जल्दी देखली अपना पास एम्बुलेन्स भी छै लाबैके लेल लऽ जाएके लेल अगर कोइ डॉक्टर अहाँकेँ लगैया छुट्टी मारैत छै तऽ वहाँ पर हम खुद मौजूद होकर दवा करैत छियै बच्चाके अहाँ लेके आ सकली हं फिर आ सकली हंँ ठीक हइ अइसन ठीके छै सुनु ने एक काम करू ने अहाँ हमरा से आके मिल लु नहि एक दिन ठीक छै राखु तऽ